डांस सेखारण में मूंखे कॾहिं बि दिक़त थोरी घणी थी बि आहे और कॾहिं बि कंफर्ट जोन खां जीअं थोरो ॿाहिरि वञण जी हो थींदी आ्हे पर मां उन करे करे प्रैक्टिस करे करे उन्ही में सुठे नमूने करे वठंदी आहियां छो की मां पहिले प्रैक्टिस कंदी आहियां पोइ ई मां कंहिंखे सेखारींदी आहियां प्रैक्टिस करे करे उन्ही में सुठे सां मतिलबु करे वठंदी आहियां ॿार बि थोरा अनकंफर्ट थी वेंदा आहिनि पर वरी सिखी वेंदा आहिनि त हो करे वठंदा आहिनि उन्हनि खे बि कोई दिक़त न थींदी आहे छो की अॼुकल्ह एतिरो समय तेज़ु आहे की हर चीज़ में माण्हू मतिलबु एक्टिव थी सघे थो कोई बि शइ अहिड़ी कान्हे जेकी असां नथा करे सघऊं सभु कुझु पॉसिबल आहे अॼु जी लाइफ में सभु कुझु करे सघऊं था डांस बि सुठे सां मतिलबु छो की मूंखे डांस ईंदी आहे इन्ही करे कोई बि अगरि अदर स्टैप बि हूंदी आहे त मां उन खे करण जी कोशिशि कंदी आहियां की सुठे सां मां करे वठां और ॿारनि खे बि सेखारण में मूंखे कोई बि दिक़त न थींदी आहे इन लाइ मां उन्हनि खे सुठे सां मतिलबु सेखारे करे अॻिते कंदी आहियां कोई बि प्रॉब्लम न ईंदी आहे डांस कराइण में इन्ही लाइ की मतिलबु छो की पाण सिखियलु आहियूं इन्ही करे कोई दिक़त न ईंदी आहे ॿारनि खे सुठे सां डांस कराइण में